बच्चें अगर कोई बी फार्म भराना होवे तां ओह् इ'यै कि कुतै बाहर जाइयै कुतै जित्थैं ओह् फार्म शार्म भरदा दुकाने पर लोग फार्म भरदे जां जिसने कम्प्यूटर रक्खे दा होवे तो उत्थूं जाइयै फार्म भराना उत्थुआं जाइयै पता चलदा कि कदूं तुंदा पेपर ऐ फलाने फलाने दिन तुंदा पेपर जां फलानी तरीक तुंदा पेपर कोह्की जगह होना ते सारा फार्म जेह्के ओह् उत्थुआं जा दुकानां हुंदियां जित्थै कम्प्यूटर हुंदे जां जित्थै कुसै लैपआप कुसै अपने घर रक्खे दा होवे ओह् फार्म भरू उड़दा ते ओह् सौ पंजाह् सौ डेढ़ सौ रपे लैंदे फार्म दा जां क्या फीस होवे फार्म भरने दी ते ओह् पैसे लेइयै उनेंगी फार्म भरी देने चाहिदे बच्चे जेह्के ओह् तैयारी करदे बिच इन्ने ज्यादा बच्चें दा नी जंदे लेकिन बिच बच्चे ओह् घर अपने कश त्यारी करदे कदें पढ़दे कताबां शताबां लेइयै ते इन्ना अज्ज कल्ल ते फोन रक्खे दे सारें लोकें कश फोन ऐ ता फोना परा दिक्खिये पता चली जंदा कि कदूं कदूं कदूं पेपर ऐ ते उनेंगी पता चली जंदा फी जाइये ओह् दुकाना पर जाइये फार्म भरांदे ते फी अग्गै फोना पर दिक्खिये पढ़दे जां कियां बी कताबां लेइये ओह् अपने जेह्के पेपर हुंदे उंदी त्यारी करदे